जी कोन फोन लैके छै अपने हँ जी जी ओ फोन तऽ हमरा पास छै ओ ओ फोन लगभग बीस हजारमे होतै अपने कतेक तक फोन लै छी फोनमे फोनमे स्टोरेज मतलब एक सए अठाइस जी बी हेतै आओर रैम वैम हो जेतै चौंसठ एक सए अठाइस चौसठ एहिसे करके ओकर बाद चारि जी बी मे बहुत अच्छा छै मोबाइल छै हजारमे छै चार्जिंग बहुत देर चलत आओर चार्जर भी जे छै हंड्रेड एक सए वाट छै चार्जो जल्दी बहुत जल्दी हो जाइ चाही आ फोन सैमसंगमे छै तऽ एकदम हैंगो बहुत कम करतै आ लम्बा चलतै फोन ई सब फोनके फैदा हो गेलै

कोन चीज बिग बाजार हँ फोन कमेमे हो जतै रेन्ज बतैयै ने अपने कते लैके छै अपने कते तक दश हजार तकमे तऽ दश हजार तकमे अभी रेडमीके अयलै हन किछु किछु नया फोन रेडमी नोट एट

आओर फाइनेन्सो सुबिधा छै आ नहि तऽ अपने चाही तऽ केशोमे डाइरेक्ट डाउन पेमेण्ट कैरि कऽ ले सकै छियै फोन तऽ कैसे लेबै अपने हँ दश हजार छै फोन एकदम ओकरा से कम दामके फोन हम ओप्पोके फोन ओकर जे ओहिसे ओ फोन अथी मिल सकै छै अपनेके मतलब तनी मनि पैसा अपनेके नहि ओ सब नहि होत अच्छा फोन छै अभी मार्केटमे चललै हँ नया नया फोन हइ हँ कैशो दऽ सकै छी अगर जॅं अभी मतलब सुबिधा नहि हो रहल हन तऽ ठीक करबाए सकै छी पॉॅंच हजार डाउन पेमेण्ट करबेबै ओकर बाद महिना महिनाकऽ चलैत रहत अपन किछु महिनामे फेर पुरा हो जायत अपनेके

ठीक छै दोकान पर आबि कऽ बात कैर लियै अपने ठीक